हैलो मिंत्रा मुंहिंजो नालो कोमल सुरेश राजपाल आहे मुंहिंजो बिल नंबर आहे छह सौ सोरहं मां तव्हांखां कांच जा ॿारहं गिलास घुराया हुआ पंहिंजे धीअ खे ॾिआरीअ जी सुखिरी ॾियण जे लाइ पर उहे सभु जा सभु तव्हांजा टुटल गिलास निकिता आहिनि त मां चाहियां थी भई तव्हां मूंखे वापसि उह गिलास वापसि ॾियो हुअ सूखड़ी मूंखे मुंहिंजी धीअ खे ॾियणी आहे त तव्हां मूंखे कॾहिं मोकिलिंदा मूंखे ॿुधायो या त तव्हां मूंखे गिलास ॾियो या त तव्हां मूंखे उनजा पैसा वापसि कयो मुंहिंजे ई फ़ोन में जी पे करे छॾियो तव्हां वटि त मुंहिंजो फ़ोन नंबर अथव न उन फ़ोन नंबर में मूंखे मुंहिंजा पैसा भले मोकिले छॾियो ॿियो बसि मां इहेई